मेरा नांम मधू ऐ में कठुऐ शहर दी राहने आहली ऐ और में हाइकिंग ट्रैकिंग ते बारे च बाला सुंदरी माता दे बारे च बोलना बोलना चाहन्नी आं और में ओहदे बारे च लग्गी थुहानू सनान कि बाला सुंदरी माता मतलब पैंहले लोक उद्धर पैदल ही जंदे है उद्धर मतलब गड्डी बैगरा लेइयै जाने दा कोई हाइकिंग करने आस्तै भला पैदल ही जंदे उद्धर गड्डी मोटर बगैरा नेईं जाई सकदियां हियां और फिर बी काफी लोक मतलब उद्धर जंदे हैै बड़ी सारी भीड़ होंदी ही उद्धर हां पर जो इस टाइम गड्डियां बगैरा उद्धर चली पौंदियां भबन दे मतलब कोल ही थोह्डे़ दूर हां चलना पौंदा पैदल औऱ पर उद्धर ऐ है कि जेहड़ा मतलब हां कचरा बगैरा जेहडे़ लोक जियां सुट्टी जंदे मतलब ओहदी तरफा मतलब साफ सफाई दा इन्ना नेईं ऐ उद्धर और साढ़ी गवर्नमेंट गी ओहदे साफ सफाई आहली साइड घ्यान देना चाहिदा क्योंकि इन्नू दूरा दूरा लोक आंदे मतलब उद्धर ते फिरी ऐ ते नेई ऐ थोह्ड़ा पूरा कचरा बगैरा उद्धर ही मतलब शैल थोह्ड़ा इयां मन खराब होंदा और फिर बी गवर्नमेंट ने थोह्ड़ा ओहदे आस्तै बास्ते ध्यान देना चाहिदा और उद्धर उद्धर साढ़े जेहडे़ नेचरुल प्हाड़ हा इक ट्रैकिंग जगह बैष्णो माता बी ऐ में उद्धर बी बेसे साफ सफाई बड़ी ऐ में उद्धर बी जाना बडा पसंद करनी आं और इद्धर बाला सुंदरी माता इद्धर बी बड़ा पंसद करनी आं पर अजकल जेहडे़ मतलब नैचरुल उद्धर दिक्खने गी जेहडे़ नैचरुल जेहडे़ प्हाड़ बगैरा न जेहडे़ पेड़ पोधे बूहटे मतलब जेहडे़ हो ना और उद्धर पशु पक्षी बी हैन औऱ उद्धर दिक्खने दा मतलब नजारा कुछ अलग ही ऐ और बडे़ लोके जेहडे़ मतलब कचरा बगैरा जेहडा इयां खुला खुल्ले च सुट्टी ओड़दे ना एहदे कारण थोह्ड़ा इयां गंदगी फील होंदी ऐ और एहदा थोड़ा घ्यान रखना चाहिदा गवर्नमेंट गी और बैसे बी उद्धर बडे़ सारे यात्री जेहडे़ मतलब बडे़ दूरा दूरे दा यात्रा करन आस्तै आंदे लोक और साफ सफाई कि थोह्ड़ी हां थोह्ड़ी मतलब साफ सफाई और थोह्ड़ा बहूता इद्धर दा इनवारनमेंट थोह्ड़ा शैल ऐ और मतलब जेहडे़ यात्रा करन आंदे थोह्डा़ सकून फील महसूस होगा हां और उद्धर जिन्नी सफाई जिनी ज्यादा साफ सफाई होऐ अजकल उद्धर जाना गै पंसद करदे ना लोक और में एहदे बारे च एह् ही बोलना चाहन्नी आं